हॅलो म्हाका म्हाका मात्शी एक म्हायती जाय आशिल्ली हें आमचें आमचे गोंयचे गोंयचे राखणदार आहा पय देव तांचे विशयी तुमी कितें सांगूंक सोदता आं आं आं आं आं हां हां हय हय हय

हां आं ह्या हॅलो हय हय हय

तेकात एखादरे एखादरे हय एखादरें जर तुमी बोडगेश्वरा विशयी की ताचो दृश्टांत बी कितें जाला हें आयकूंक जाणां व्हय हय कितें आहा देव जो राखण करता गांवाची हें तितकेंच सिद्द जावंक जाय न्ही की राखणदारच तो अशें हय हय हय हय आं ओके ओके आं बरें बरें बरी बरी म्हायती बरी म्हायती दिली आं